आंनि मथेब्ला आथिखालनि थासारियाव गोबां सुबुंफोरनिसिम सहैनो थाखाय एदभार्तायजिंनि माखासे मुलाम्फाफ्रा जाबाय आं सान्नाय मथेब्ला बै सुबुंफोरनिसिम सहैनो थाखाय मानि थ्रयै एदभार्तायजनि गोनांथि जादों होनब्ला मेथाय मेथायनि जोरै जानांगौ आरो दान्सनि जोहै जानांगौ मानोना बे बे मेथाय आर दान्सनि सौहैनो एबा बैसिनिसिम मोन्थिहोनो थाखाय आजिखालि दाननि मेथायनि जोहै बांसिन जोंनि मानसिफ्रा राइजो राजाफ्रा मेथायखौ बांसिन गोसो बोनो बोयो एबा दान्सखौ बांसिन गोसो होयो ओंखायनो आंनि मथेब्ला मेथाय आरो दान्सजों जोंनि आंनि मोन्दांथियाव बै मानसिफोरनिसिम सहैनो बा मानसिफोरनिसिम मोन्थिहैहोनो बांसिन मोजां होन्नानै आं सानो